हेलो उबेर एजेंसी से बात हो रही है मेरी जी ए ना रमेश जी मुझे है ना परसों तेरह तारीख के लिए एक गाड़ी चाहिए बड़ी आठ जने हम अलवर जा रहे हैं भैया है न पारिवारिक समारोह के लिए तो मुझे परसों तेरह तारीख को सुबह आठ बजे आठ जनों के लिए गाड़ी चाहिए तो आपके पास कौन कौन सी गाड़ियाँ मिल जाएँगी जी आप मुझे बड़ी गाड़ी दीजिए जिसमें आठ जने सभी सुविधाजनक से बैठ सकें और आराम से जा सकें जी ठीक है आप हमें स्कॉर्पियो दे दीजिए स्कॉर्पियो ठीक रहेगी ना आठ जने आ जाएँगे ना आराम से जी ठीक है तो फिर आप मुझे सुबह आठ बजे तेरह तारीख को इस्कॉर्पियो भेज दीजिए खातीपुरा पे है ना धन्यवाद